आङो नारजि ओंख्रिखौ संनो गोब्राब मोनो मानोना नारजि ओंख्रि संनायाव जोबोद समय नांगौ जायो आरो जानला मानला संबाबो जाया नारजिखौ सिगाङावनो सायनानै लाग्रोनांगौ बेंफोर बेनलाखौ इसे गारनांगौ बेनिफ्राय हरसे सोमहाबनानै लायोबा नारजिया गुरै जायो बेनिफ्राय हरसे सोमहाबनानै अखानायै नारजिखौ रुनानै बिराद रुनानै लानांगौ बेनि उनावसो नारजिखौ संनो हायो आरो बेदरफोरजों सङोबा अमाखौ इसे एवनानै लाग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो नारजिखौ होस'न्नांगौ आरो सानांगौ बेनिफ्राय बिराद गोदौग्लिहोनांगौ जायो नारजिखौ बेनि थाखायनो आङो नारजिखौ संनायावहाय बिराद सम थांनाय बायदि मोनो आरो आं नारजिखौ दिनैसिम लागि खनसेबो संफोराखै बेनिफ्राय साम'खौ संनायावबो आं बिराद गोब्राब मोनो मानोना साम' साम' संनांगौब्ला साम'खौ बिनि दाखोनखौ गारनांगौ जायो आरो साम'नि खिथुखौबो दान्नांगौ जायो दा साम'नि दाखोनखौ एरख'नायावबो आलादा समय लायो आरो खिथुखौ दान्नायावबो आलादा समय लायो बिनिफ्राय आरो साम'खौ बेनि उनाव मान्जिबावनांगौ जायो बिराद गोबावनो जाहाथे बिनि सानि मैला आरो बिजानु थानायफ्रा सिखोन साखोनै जों जायो मानोना जोंनि जाग्रा आदाराव जों बेखौनो संनानै जानाय जायो नालाय बेनि थाखायनो साम' संनायावबो आङो समाय गोब्राब मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे रेसिपि दङ जे बर'नि रेसिपिफोरखौ सङो गासैखौबो संनो मोजां मोनो बेनिफ्राय गोब्राबनि थाखायनो आङो संनाय जाया आरो बेनिफ्राय बांसिनथ' इसेग्राब गोब्राब गैला बर'नि रेसिपिफ्रा बांसिन गोब्राब होन्नानै बुङोबा बे नारजियानो गोब्राब ओमफ्राय अनलायाबो इसे गोब्राब ओमफ्राय सबायानो गोब्राब साम' सबाया गोब्राब जायो बेनिफ्राय एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ मैथाजों सङो बेखौ इसेग्राब गोब्राब नङा खिन्तु एम्फौखौ जिरग्रोनांगौ जायो बेनिफ्रायसो संनो हायो